म्हाजो सेकेंड नॅगेटीव प्रोडक्ट नायफ आसलो सुर्येक खूब धार आसता आनी ती ल्हान भुरग्यांच्या हातीक जर मेळत जाल्यार तेंकां कट लागपाक शकता त्या खातीर ती वस्तू खंय वोडोपाक जायना म्हणून हांवेन हो प्रोडक्ट नॅगेटीव म्हणून चूज केल्लो